ہندوستان کا صحت کی دیکھ بھال کا نظام ایک پیچیدہ اور متنوع نظام ہے جو آدمی پر مشتمل ہے یہ دنیا کے سب سے بڑے صحت کے نظاموں میں سے ایک ہے لیکن اسے کئی اہم چیلنجز کا سامنا ہے جیل میں اس نظام کی ایک جامع جھلک اور اسے درپیش چیلنجنگ بیان کیے گئے ہیں ہندوستان میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام عوامی سرکاری اسپتال اور پرائمری ہیلتھ سینٹرز دیہی اور شہری علاقوں میں صحت کی خدمات فراہم کرتے ہیں خدمات اکثر مفت یا بہت کم قیمت پر دستیاب ہوتی ہیں سرکاری اسکیموں جیسے آیوشمہ بھارت اور نیشنل ہیلتھ کا مقصد غریب اور کمزور طبقات کو صحت کی سہولیات فراہم کرنا ہے نزی صوبہ نجی اسپتال کلینکس اور لیبر لیبرٹیز کا زیادہ تر شہری علاقوں میں پائے جاتے ہیں یہ نظام بہتر سہولیات اور تیز خدمات کے لیے جانا جاتا ہے لیکن یہ مہنگا ہوتا ہے ہندوستان میں نجی شعبہ صحت کی دیکھ بھال کا ایک بڑا حصہ فراہم کرتا ہے خاص طور پر ثانوی اور اعلیٰ صحت کی خدمت